جی ہاں میں پینٹنگ کے ساتھ ساتھ پینسل اسکیچنگ بھی کرتا ہوں اُس کے بہت آسان طریقہ ہوتا ہے اِس لیے کہ اسکیچنگ جو بھی کرنا سیکھ جاتا ہے پینسل سے وہ انسان کو یا کسی شہر شہر کو یا کسی شخص کو یا کسی نقشے کو ایک بار دیکھ لے گا تو وہ اسکیچنگ کے ذریعہ اُس کو بہت ہی آسانی کے ساتھ اُس کو اپنی کاپی میں اُتار سکتا ہے کیوں کہ جو بھی اسکیچنگ کرتا ہے وہ نہایت ہی صاف اُس کا ہاتھ ہوتا ہے اور وہ جس چیز کو ایک بار دیکھ لے گا وہ اُس کو کاپی میں ازبر ویسا ہی بالکل ہُو بہُو اُتارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جیسا کہ میں خود ایک کس بار کسی چیز کو دیکھ لیتا ہوں یا کسی پینٹنگ کو کسی میڈیکل اسٹور کو یا کسی دُکان کو یا کسی شخص کو کسی کو بھی ایک بار دیکھ لیا تو وہ آنکھوں میں اُس کی اُس چیز وہ چیز آنکھوں میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ آنکھوں کے ذریعہ ہاتھوں کے ذریعہ قلم سے اُس پینسل اسکیچنگ کر بیٹھتا ہوں